हेलो हमरा सब्जी खरीदैके छै सब्जीमे कौन सब्जी छै भिंडी कैसे छै भिंडी बीस रुपिये ताजा छै कि बासि आजके छै कि कल बला किछु कम करि देय छौ कलवाला छै कि आजवाला छै आओरो किछु कम रेटमे करि दियौ आओरो कोइ सब्जी हइ तीने गोटा सब्जी हइ अपनेकेँ पास कल हो जतै कल हो जतै हमरा चारि दिन के सब्जी लेबेके छै आलू प्याज भिंडी लेबेके छै भिंडी लेबेके छै भिंडी लेबेके छै अपने ई कल देबै ने दश किलो चाही घिउरा घिउरा घिउरा दू किलो चाही एक किलो ठीक छै पहुँचायब किरण सिनेमा तक पहुँचाय देबै

आ जाउ पैसा वहींँ पऽर दय देबै सामान सब्जी देबै ओहिठाम पैसा दय देबै ओ लय ने लड़का रहतै आओर हम अपनो रहब आओर जादातर रहबै ने रहबै तऽ लड़की है दोनो आदमीके कहबै जे सब्जी है ले लियौ सब्जी जखन जोखि देबै सामने तखनि ने लोक लोकसभ आबै बला है भोजन भोजने बनाबेके है दोस्त लोक सब आबै बला है दोस्त सब गेस्ट सब

एक किलो

हँ हँ हँ खेनायके तऽ सबटा सामान सब लयके ऐबै सारा सामान सब लयके ऐबै ठीक ठीक राखऽ राखऽ